ہلیو جی شاور شاپ سے بات کر رہا ہوں میں

جی جی نہیں فلوورس وغیرہ تو دونوں دونوں ہیں اویلیبل رہتے ہیں ہمارے پاس بائی آرڈر بھی اور کیا کہتے ہیں اویلیبل بھی ہیں اویلیبل جو ہیں ہمارے پاس وہ ابھی روز وائٹ روز لوٹس سَن فلاور ڈیزی آرچڈ چمیلی پنک روز مِل جائے گا پوپی اور ہاں میری گولڈ آرچڈ مِل جائے گا آپ کے ہمارے پاس آرچڈ مِل جائے گا جی جی میں نے بتایا بھی کہ وائٹ روز آپ جو بھی بولو گے نہ روز کا جو بھی کلر وہ ہم آپ کو دے دیں گے پِنک بھی ہے ہمارے پاس ریڈ بھی ہے اور وائٹ روز بھی

جی جی ہاں یہ تو آج پہلے مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ آپ کے یہاں جو بھی آپ کا اوکیژن وغیرہ یا فنکشن ہو کب ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے دو دِن میں پہنچانا ہے تو دِن میں تو ہو جائے گا ہم دو دِن میں تو ہم

اچھا اچھا دُلہے کا سہرا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آپ کے یہاں مطلب میرج ہے میرج سیریمنی وغیرہ ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے وہ بھی مِل جائیں گے ہمارے پاس ہم جو ہے نہ آپ کو شام میں فنکشن رات کا ہوگا آپ کے پاس یا دوپہر کا اچھا رات کا فنکشن ہے ٹھیک ہے تو ہم آپ کو کتنے بجے تک دے دیں آپ کو چھ بجے تک دے دیں آپ کو ہم اچھا اچھا جی جی سب مِل جائے گا ٹھیک ہے شام کا آرڈر ہاں ہاں جی جی وہ تو لو ہی ہوتا ہے ایکچولی کیا ہوتا ہے اُن سے جو الگ ہو جاتے ہیں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو اُن سے تھوڑا کم میں ملتے ہیں باقی ٹھیک ہے میں نے آپ کا آرڈر لِکھ لیا ہے تو آپ کو وہ سب مِل جائے گا اچھا اچھا اوکے اوکے چلیے ٹھیک ہے میں نے آپ کا آرڈر لِکھ لیا ہے میں آپ کو کل شام چھ بجے تک پہنچا دوں گا ٹھیک ہے ہاں ہاں بالکل اویلیبل ہو جائیں گے میں ایکچولی کیا کام کروں گا پھر ایسا کرتا ہوں نہ میں اُنہی کے ہاتھ بھیج دوں گا اور وہ آپ کا جو ہے وہ گھر وغیرہ بھی سجا دیں گے اور آپ کا آرڈر بھی آپ تک پہنچا دیں گے نہیں دیکھیے شادی تو خیر ایک ہی دِن کا فنکشن ہے تو اُس میں آرٹیفیشیل لینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آگے کیا ہے یُوز اتنا بلک کوانٹیٹی میں کوئی یوز ہے نہیں اُس کا ابھی باقی اگر آپ کہو گے تو ہمارے پاس دونوں طرح کے مِل جائیں گے آرٹیفیشئل بھی ہیں اور نیچرل فلاورز بھی ہیں باقی آپ جیسا بھی بولو ٹھیک ہے میں نے آپ کا آرڈر لِکھ لیا ہے جی جی تو اچھا ٹھیک ہے چلیے میں جو ہے پھر آپ یہ بھی کروا دوں گا میں آپ کو ٹھیک ہے دیکھیے سات سیمپلس دے دوں گا آپ نہیں نہیں ایسا تو خیر کوئی کیمیکلز وغیرہ نہیں آتے جیسے کہ کیمکلز سے نیچرل چیز نہیں رہ پاتی ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک اوکے تھینکز بائے